हा असां युवा पीढ़ी खे त समाचार ॾिसण जे लाइ प्रेरित कंदा आहियूं लेकिन अॼकल्ह जी युवा पीढ़ी न्यूज़ ॾिसण में एतिरो इंट्रेस्टिड हूंदी कोन्हे लेकिन असांजो कम आहे असां प्रेरित कंदा ई आहियूं समाचार ॾिसण जे लाइ न्यूज़ ॾिसण सां देश में छा थो थिए घटि में घटि गोल्ड जा रेट छा आहिनि अॼुकल्ह गोल्ड कीअं वधे थो घटे थो हुन नए नए बजट में जेको जेको शयूं अचनि थी समाज में छा थिए थो हींअर अमेरिका जी हालति एतरी ख़राबु आहे त हुन सां डॉलर जा रेट घटजनि था डॉलर जा रेट घटजनि था त हुन सां गोल्ड जे रेट में फर्क़ु पवंदो इहे सभु शयूं न्यूज़ सां ई त ख़बरु पवंदी असां न्यूज़ न ॾिसंदासीं त असांखे कीअं ख़बरु पवंदो ऐं न्यूज़ चैनल हेतिरा अचनि था कुझु सुठी शयूं कुझु ख़राब शयूं अचनि थी त देश समाज में जेको बि थिए थो उहो सम्झण जी ॾिसण जी हर देश जे नागरिक जी असांजी कर्तव्य आहे ठहे थो असांजी जिम्मेदारी आहे की असां ॾिसूं की देश में छा छा थिए थो ऐं अगरि ॾिसंदासीं तॾहिं देश में छा सुठो आहे छा बुरो आहे छा अच्छाई आहे छा बुराई आहे तॾहिं ख़बर पवंदी ऐं ख़बरु पवंदी त छा तॾहिं असां जागरुक थींदासीं की कीअं कीअं त अॼकल्ह थिए थो त हिन करे न्यूज़ ॾिसण त ॾाढो ज़रूरी आहे